आइ भारतक पर्यावरणक मुद्दा ई भेलए जे जखन बरसातक मौसम रहैए बरसातमे आ जखन जे छै बरसातक मौसम नहि रहैए तखन जे छै बाढ़िके स्थिति बनि जाइए जाहिसँ जे से छै फसलके फसल सभके काफी नुकसान होइए